जी हाँ ऐसी कुछ मुख्य विषय हैं जिन पर हम लिखना चाहते हैं लेकिन हिच्कारा हिचकिचा रहे हैं ऐसी कई संवेदन विषय हैं जो हमें लगता है कि भारत में वर्जित हैं और वो एक संवेदनशीलता का रूप लिए हैं इनमे मुख्य है कन्या भ्रूण हत्या जो कि भारत में वर्जित है लेकिन यह बहुत गलत है इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहें हैं क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा प्रकोप लिए हुए है आज के दौर में कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा चल रहा है इसलिए हम चाहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या मुख्य रूप से बंद हो जाए और यह एक जो स्थिति बनी हुई है उसको संभाले